आंनि मोजां मोनसिन्नाय बिजाबा जाबाय गांसे बर' बिजाब बे बिजाबनि मुङा जाबाय मैहुर आङो मैहुर बिजाबखौ मोजां मोनसिनो मानोना बेयो बर' समाजाव बर' समाजनि समाजारि जाथाय बा जेनेबा समाजारि सल' महरै बे बिजाबाव आङो फरायनो मोन्दों बेनि थाखाय आङो मैहुर बिजाबखौ मोजां मोनसिनो बे बिजाबाव बिजाबनि मेइन सल'आनो जाबाय जेनेबा जोंनि बर' समाजाव गोदो माबोरै रायजो जायोमोन बेफोरखौ नुयो आरो गोदो जेरै जोङो बर'फोरा जेनेबा हाग्रा जिं जिं थानानै हाजोनि जिं जिं थानानै बिसोरो मैहुर खालामना जायोमोन बा आरो हिन्जावफ्रा हिन्जाव माहारिफ्रा जेरै बिलो बा बिलोमा दैमा दैसा बेफ्राव ना गुरनानै जानाय बेफोर बायदिखौ बे सल' मैहुर सल'मा बिजाबाव नुनो मोन्नाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बे सल'आव बेखौबो नुयो खि मैहुर खालामनानैल' जिउ संसार जानायखौ जा मैहुर खालामनानैल' संसारखौ जों जानो हाया जेनेबा हाल मावनानैबो हालेवनानैबो हाजिरा खामला मावनानैबो जों जानो हायो बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो जेनेबा बे सल'नि गेजेरजों बेखौबो नुनो मोनो खि गोदोनि समाव जेरै जों अफिसारफोरखौहाय मै गावथारना जाहोनाय बोरमा अमा गावथारना जाहोनाय जाहोनानै गोसो अफिसारफोरनि गोसोखौ खुसि खालामना प्रम'सन लानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो आरो बे सल'नि गेजेरावहाय मेइन केरेक्टार एक्ट'र एकस्ट्रिस बेसोरो माने उननि समाव जिउ गोमाहैनो गोनां जादों बेखौबो जों नुनो मोनदों आरो बे सल'खौ फरायखांनायनि उनावहाय जोबोद गोसोआव दुखुबो मोनदों मानोना बेयो गासैबो जोंनि बर' समाजनि जिखिनि थासारि बा जिखिनि बोरै संसार जायो बोरै समाज समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरखौ जोङो बे सल'नि गेजेरजों नुनो मोनो बा मिथिनो मोनो बेनिखायनो बे बिजाबा आंनि मोजां मोनसिन्नाय बिजाब आरो बेखौ फरायनानै जोबोद गोसोखौ दुखुबो मोनो आरो गोजोन्नायबो मोनो